हैलो केह् हाल ऐ केह् हाल ऐ ओह् कल्ल अंऊ गेदा हा जम्मू कल्ल इनें बनाई ओड़ेआ कोई पता नी केह् बनाया हा अंऊ ते मज़ा निं आया किश आं ओह् ताहीं आया नी अंऊ घर अपने ओह् घरा आह्लें बनाया साग टोड्डा ते साग ढोड्डा खाद्धा अंऊ मज़ा किश होर आई गेआ ते ते भी भी तां गै में आक्खा ना की ते भी जेह्का ताहीं साढ़े बनदा ओह् तुआहीं थोह्ड़े बनदा आ ते ओह् आक्खन में की यार जो साढ़े इत्थें बनदा ओह् इत्थें थोह्ड़े इन्ना बेकार बनाए दा उनें आं हून तां जो बनदा दाल अम्बल सोआद जो चौल दाल अम्बल राजमांह् बनदा इत्थें ओह् ताहीं थोह्ड़े ऐ अंऊ खाद्धा अंऊ कोई मज़ा निं आया भी अंऊ घर आया ते धाम ही अंऊ खाद्धा चौल दाल राजमांह् अम्बल ते मिट्ठे चौल कुड़ी कुड़ी साढ़े पिंडा दी आं चल ठीक ऐ कोई चक्कर निं